जीअं त मां हूअं त हीअ सभु कंहिं रोटी करण में होशियारु आहियां मुंहिंजा कढ़ी चांवर ॾाढा सुठा ठहंदा आहिनि कॉफी सुठी ठहंदी आहिनि बीह भुॻलि सुठा ठहंदा आहिनि पर मूंखे अलाए छो पाव भाजी ठाहिण में थोरी तकलीफ़ ईंदी आहे घणो ई कोशिशि कंदी आहियां सुठी ठहे पर अलाए छो टेस्ट न बीहंदी आहे हिन करे मुंहिंजो घोटु चवंदो आहे छॾु वेस्ट न कर खाधो मां पाण ई ॿाहिरां वठी थो अचां